कुछ समय पहले मैंने घर की ग्रोसरीज के साथ साथ मैंने किचन के कुछ सामान भी लिए थे वह बहुत उपयोगी लगे मुझे मैंने किचन के सामान में एक चिमटा लिया और एक डलिया लिया और मैंने लाइटर लिया चिमटे से मैं अपना खाना बना सकता हूँ अच्छे से रोटियों को पलट सकता हूँ और मेरे डलिए के अंदर मैं अपने रोटी रखने के लिए लिया था जिसका मैं प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे को गेस में जलाने में लाइटर की ज़रूरत पड़ती थी अधिकतर तो अब मैंने लाइटर ले लिया है तो मेरे को बहुत सही लगता है और यह सारी चीज़ें मेरे को ख़रीदकर मतलब बहुत सही लग रहा है लास्ट दो तीन दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा यह परचेज करके और अपने किचन को बेहतर बनाने के लिए